जय झूलेलाल अंधविश्वास जी ॻाल्हि सही आहे चवंदा आहिनि त प्रेग्नेट ले छोकिरी थिए त सिजु लथे खां पोइ ॿाहिरि न वञिबो आहे न त डिलेवेरीअ में तकलीफ़ थींदी आहे पर अॼुकल्ह जा ॿार नथा समुझनि चवंदा आहिनि ॿिली रस्तो कटे वञे उतां न वञिबो आहे त इहा बि सही ॻाल्हि आहे न त उहो कमु न थींदो आहे पर अॼुकल्ह जा ॿार पढ़ियल लिखियल आहिनि इन्हनि अंधविश्वासनि ते विश्वास नथा कनि हलाइनि था पंहिंजी जेको थींदो सुठो थींदो जय झूलेलाल